म्हाका ल्हान आसतना पयलीं लागीं सुद्दां गेल्यार ओकूंक जातालें म्हणजे पणजे टू मडगांव आतां पूण म्हाका पयस पुण्याक सुद्दां गेल्यार ओकूंक जायना एकदांच म्हाका जाल्लें तें म्हणटा तें हांव पुण्याच्यान गोंयान येतालें तेन्ना कितें तरी मसाल्याचें खाल्लें म्हूण जाल्लें दिसता पूण मागीर हांवें उदक पिवन तें आनी लिंबू बी खावन तेका सारकें केलें आनी एकदां उपाशी पोटार जाल्लें म्हाका

जशें ओकूंक जाता तशें मागीर म्हणजे बस चड हालता म्हणून चड ओकूंक जातालें मागीर पिशवी आसताली पिशवेन ओकतालें ती कॅरी करताली एमरजंसी बेजीस नाल्यार एक गुळी व्हेली जाल्यार ओंकाऱ्याची लिंबू इज द बेस्ट थिंग लिंबू आनी मीठ ते ओंकपाक तुका स्टोप करपाक शकता टॅबलेट मातसो टायम घेता बस मागीर सगली बुरशी जाता ओंकले काय मागीर ते सायडीचे बी लोक वारें भितर मारता म्हणून खिडकेंतल्यान म्हणजे अशे उगडची पडटा खिडकी ओंकपाक जाय जाल्यार मागीर सायडीकचे लोक बी बोवाळ घालतात तांकां थंडी खाता म्हणून खिडकी बी बंद करा म्हणून पूण आनी कांय ऑप्शन आसना कित्याक ओंकपाचें आसता आनी आनी खंय ओंकतलीं भायरूच भितर काय ओंकपाक मेळना बसींत आनी ए सी बस जाल्यार ओकूंक जाता जाल्यार प्रेफरूच करना कित्याक ए सीन तकली घुंवता आनी तकली घुंवली काय मागीर आनी ओकूंक जाता ए सी बसीन ओकूंक जालें जाल्यार मागीर तो वास बी थंयच घोळटा